मुंहिंजो नालो आरती तनवानी आहे मां हिकु नयो कैमरो ख़रीद करण जी तलाश में बाज़ारि आई आहियां मां दिल्ली जे सदर बाजार में आइ आहियां ज्योति इलैक्ट्रॉनिक्स शॉप ते आई आहियां मूंखे फ़ोटोग्राफीअ जो तमामु घणो शौंक़ु आहे इन करे मां पंहिंजी ज़रूरत जे आधार सां सुठे में सुठो कैमरा वठणु चाहियां थी महिरबानी करे तव्हां मूंखे इनजो सॼो बजट ॿुधायो ऐं मूंखे हिनजो डेमो बि ॾियो त मां उनखे ॾिसी सघां की उहो कीअं कम करे थो हुनसां कहिड़ा फ़ोटो निकरनि था मां उनसां हिकु ॿ फ़ोटू बि कढण चाहिंदसि पोइ ई मां उन कैमरा जी ख़रीद कंदसि